खुशी कोई एह् नेही चीज नेही ऐ जेह्ड़ी तुस कमाई सकदे ओ खुशी तुस कोई ही चीज होंदी जेह्दे कन्नै तुसें खुशी मिलदी जियां मिगी खुशी मिलदी अपनी फैमली कन्नै किट्ठे होइयै बौह्ने दी क्योंकि जेह्डी फैमली होंदी नी ओह् हर कुसै दे नसीब च नेईं होंदी सारे लोग अज्जकल अलग अलग रौंह्दे ते अ'ऊं मेरी फैमली जोआइन ऐ अस चलो किट्ठे होइयै बौह्ने कोई फंग्शन सैलिब्रेट करने किट्ठे होइयै कोई बी त्होयार बगैरा सैलिब्रेट करने किट्ठे होइयै ते मी बड़ी खुशी होंदी एह् चीज मतलब फैमली कन्नै बौह्न दा ऐक्सपिरियंस नेहा हा जेह्ड़ा तुस कुदै बी नी लब्भी सकदा जदूं स्हाड़े चाची'चाचू दादी'दादू मम्मी पापा सारे किट्ठे बौह्न्दे ते बड़ा मजा आंदा होर मी खुशी तां गै मिलदी जदूं मैं अपने नानी घर जन्नी क्योंकि मेरा नानी घर ऐ नी जेह्ड़ा ओह् ग्रांऽ च ऐ ते मतलब ग्रांऽ दा ऐक्सपिरियंस गै अलग होंदा उत्थै कच्ची कोट्ठियां कन्नै नानु नानी दा बो मामु मामी होंदे उं'दे बच्चे बड़ा मजा आंदा कन्नै स्हाड़े नानी घर नी ओह् गर्मी दे म्हीने च उत्थै बड़ा मजा आंदा कि के उत्थै अम्ब दे बूह्टे लग्गे दे नी अम्ब दे ते अस सारे बच्चे किट्ठे होइयै उत्थे जन्दे मतलब उसी चुनियै आह्नने फिर घर बैठियै खाने मतलब ओह् ऐक्सपिरियंस होंदा गै अलग ओह्दे च इन्नी खुशी होंदी नी कि तु'सें सनां इन्नी तु'सें थुआढ़े दोस्तें कन्नै गप्पें गुप्पें मारने च बी नेई आंदी फैमली दी खुशी नेईं होंदी हां जेह्ड़ी दोस्तें दी गल्ल आई जंदी ते अ'उं फिर अपनी फ्रैंड कन्नै बी मतलब बड़ा मजा आंदा होर जेह्ड़ा मी ना घूमन दा बड़ा शौक ऐ जेल्लै मैं कुतै घूमने जांदी ते मी मतलब बड़ा बड़ा मजा आंदा कन्नै मिगी कुकिंग कुकिंग करने लै खां एह् रुट्टी रुट्टी पकाने गी एह् रुट्टी आटा ऊट्टा गुन्नना फुल्के बनाना नी कोई इसी कोई इ'यां ऐक्सपैंसिब चीज होई गेई जि'यां परांठे परुंठे चिल्ले चुल्ले मैगी एह् जेह्ड़ियां चीजां होंदियां न बनाने मी बड़ा शैल लगदा बड़ा मजा आंदा ऐ इसी बनाने'ई ते मतलब कोई बी निक्की निक्की कोई बी चीज होई जा मतलब खुशी गै होंदी ते अपने दोस्तें कन्नै में कुदै घूमन घमन जाना ते ओह्दे बिच्च बी मतलब कि ओह्दे बिच्च बी मिगी इ'यां हैप्पीनैस फील होंदी पर जेह्ड़ी हैप्पीनैस अपने अपनी फैमली कन्नै अपने नानी नानु कन्नै अपने परिवार कन्नै फील होंदी ओह् कुदै नी होंदी गर्मिये दा म्हीना जदूं अस नानी घर जन्ने आं ओह् ते फिलिंग बड़ी गै शैल होंदी मतलब उत्थै ते मजा गै आई जन्दा स्हाड़ा घर इ'यां इक समाल टाउन च इत्थै अंदर अंदर गै रौह्ना निक्का हारा बाह्र ते चलो असानी कन्नै खु'ल्ला उत्थै घुमी घुमी गै नी बस होंदी ते उत्थै बड़ा मजा आंदा मेरी हैपिनैस इ'यै ऐ कि मी अपनी फैमली कन्नै ज्यादा मजा आंदा होर चलो कालेज कुलेज जन्ने आं अपने फ्रैंड फ्रुंड कन्नै अस घूमन जन्ने स्कूल च बी अपने दोस्त दूस्त कन्नै ओह्दे बिच्च बी खुशियां आंदिया ओह् बी बड़ी ओह्दे बिच्च बी बड़ा मजा आंदा उ'यां मी खुश ज्यादा फैमली चा ते क्रीएटिबिटि कोई चीज लेई लैओ ते पेंटिंग पुंटिंग योग करना गाने गूने सुनना रीडिंग करना एह्दे बिच्च मी मजा आंदा